دو تین دو ہزار بیس چار چار دو ہزار اکیس چھ پانچ دو ہزار بائیس دس چھ دو ہزار تیئیس اکیس نو دو ہزار چوبیس